وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی ہم توصیف بول رہے ہیں پورنیہ سے بول رہے ہیں جی ہم کو ایک موبائل لینا ہے میرا ایکو فرینڈ ہے ناصر نام ہے افتخار نام سے موبائل دو تین لیے ہیں پر بہت اچھے موبائل ملتے ہیں وہی ہم کو موبائل لینا ہے ایگو اوپو کمپنی کا موبائل لینا ہے اوپو کمپنی کا موبائل لینا ہے اوپو تیس ہزار تک پینتیس ہزار میں ٹھیک ہے تو وہی لے لیں گے ہم کل آ رہے ہیں آپ کے سنٹر پہ اور کچھ خاصیتیں ہیں آپ کے دکان پہ جو ہم لے سکتے ہیں اور ایک ٹھو اور موبائل لینا ہے ویوو کا ویوو کمپنی کا لینا ہے وائی ٹوینٹی کا پرائز کیا ہیں کم نہیں ہوگا نہیں ہمارے علاقے کی طرف وائی ٹوینٹی کا دام ہے اٹھائیس ہزار ہے اور آپ بتیس ہزار بول رہے ہیں تو پھر کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے تب